ہلو ہاں کہاں پر ہو بھائی اچھا یہ چوک پہ ہو نا ہاں تو اس سے آگے آؤ گے تو آپ اپنے اسی میں آگے آتے چلے جاؤ روڈ پہ اپنے لیفٹ سائڈ میں دیکھنا ایک گلی دو گلی چھوڑ کے تیسری گلی ہے پتلی والی ہاں اسی گلی میں آ جاؤ بالکل اندر آ جانا جی جی جی جی جب چلتے چلے آؤ گے نا تو بیچ میں ہی پڑے گا مکان نمبر پندرہ بٹا دو اس میں بڑا جال لگا ہوا ہے ایک ہاں ہاں بس بس بس بس اسی جال والے میں گیٹ پہ ہی آپ کو آنا ہے اور اسی میں آپ کو تھرڈ فلور پہ آنا ہے فرنٹ سائڈ کا فلیٹ ہے ہاں فرنٹ سائڈ والا اب آپ پہلے وہاں سے چلو تھوڑا سا آگے بڑھو تو پھر میں بتاتا ہوں آپ کو لائن پہ ہی ہوں میں جی جی بس چلتے ہوئے آ جاؤ آگے آگے آگے آپ اسی اسی بس اسی اسی والے میں بس ٹائل لگی ہوئی دکھ جائے گی آپ کو الگ سے کوئی براؤن کلر کی بس ہاں فرنٹ پہ ہی بالکل اسی بلڈنگ میں آ جانا ہے نہیں نہیں اسی میں آؤ آپ چلو آگے بڑھو میں لائن پہ ہی ہوں بس گلی دکھ گئی نا بس آ جاؤ بس اسی گلی میں آ جاؤ بس ہو گیا کام بس آ جاؤ میں میں دیکھ رہا ہوں گیلری میں آ کے کھڑکی پہ